देखू बिहारके उपक्षेत्रमे हमसब सहरसा सुपौल मधेपुरा पुर्णिया आदि जे भी क्षेत्रमे हमसब रहि रहल छी ईसब कोशी पीड़ित क्षेत्र रहलैए आओर हमेशा प्रभावित रहलैए कोनो बेबस्था जे छै ओ निरन्तर नहि चलि पाबै छै चूँकि फ्लडके टाइममे बाढ़िके समयमे हमसब अस्तव्यस्त रहै छी आओर हर तरहके किछु नहि किछु परेशानीके सामना करैत रहै छी ताहि दुआरे निरन्तर तऽ नहि चलैए लेकिन जखन भी मौका भेटैए वैकल्पिक रूपमे विकल्प निकालिकऽ हमसब शिक्षाके प्रति हमेशा जिज्ञासु रहै छी जाहिमे जतऽ ततऽ जे भी कोचिङ्ग संस्थान हुअए शैक्षणिक संस्था हुअए निजी अथवा सरकारी हम ओकर सान्निध्यमे जा कऽ ओकरासँ सहयोग लऽ कऽ प्रयास करै छी जे हम अपन कुशलता शैक्षणिक अकादमिक डिग्री

बाहरी दुनिआके शिक्षण व्यवस्था छै ओकरा तुलनामे अपनाके ठाढ़ करी ताहि दुआरे हम प्रयास करब जे एतेक नीक संस्थान खुलै साथ साथ नीक संस्थानके साथ साथ ओहिमे इन्फ्रास्टक्चर जे छै अंतिम बेबस्था जे छै सेहो नीक रहै आओर बेबस्था निरन्तर चलै एकरालेल हम सरकारोसँ अपेक्षा राखबै जे एहिमे किछु सहयोग देता आओर हमसब ओकर फायदा उठाएब अपन आपके एक व्यक्तिगत रूपसँ पारिवारिक रूपसँ एक मजबूत स्तम्भ बनी जे देशके एक सहयोग खम्भाके रूपमे सहयोगी खम्भाके रूपमे हम खड़ा रही ताहि दुआरे हम एहिठाम प्रयास करब जे शिक्षा आओर अगर सिखाबैके अवसर प्राप्त हुअए तऽ हम ओकर फाइदा उठाबी एखन बिहार सरकारके द्वारा कौशल विकास योजना हर क्षेत्रमे प्रसारित भऽ रहल अइ हमसब प्रयास करै छी जे सब गोटे ओकर लाभ उठाबी जे नवका नवका बाल बच्चा छै ओकरो बताबी एहिसँ की लाभ छै की हानि छै हम कतऽ तक आगाँ बढ़ि सकै छी चूँकि एखन विज्ञानके युग छै आओर वैज्ञानिक रूपसँ तकनीकी रूपसँ जाधरि हमर कलम हमर हाथ मजबूत नहि होएत ताधरि हम दुनिआके सामने एक समर्थ नागरिक बनिकऽ कुशल व्यक्ति बनिकऽ हम खड़ा नहि रहि सकै छी ताहि दुआरे तकनीकी बेबस्थाके सेहो बढ़ाएल जाइ हम ओकर लाभ उठाबी